हमरा सबके बैसाख मास बहुत पानिके दिक्कत छलै सौंसे हमरा सबके कतौ पानि नहि एते छलै पोखरि सुखा गेल एनऽ कल सुखा गेल मोटर रहै सेहो सुखा गेल एते कतौ पानि नहि रहै एतेक हमरा सबके दिक्कत भेल जे हमसब की कहू पानिके लेल एतेक हमसब तरसी नल जलमे पानि जहन एलै कखनो दिए कखनो नहि दिए जहन टाइम रहे काज करैके तहन पानिये नहि रहै मालके पानि पियाबेके रहै चाहे नहाइके रहै चाहे भानस भात करैके रहै तहन पानिये नहि रहै एतेक दिक्कत भेल हमरा सबके पानिके से की कहू बहुत पानिके दिक्कत भेल खेत आबाद रहै खेत अथी भऽ गेल भऽ गेल पानि चलते पानि चलते एकदम हमसब तरसै छलहुँ हँ लेकिन पानि जहन दोसर अथी भेल पानिके जहन भेल तहन पानि भेल हमसब बहुत बचाके पानि करै छी पानि रखै छी पानिसँ जतबे काज भेल ततबे रोज केलहुँ तकरा बाद झाँपिके पानिके धऽ देलहुँ नल जलमे पानि आयल बाल्टीन सबमे भरि लेलहुँ पानि झाँपिके धऽ लेलहुँ जते काज भेल तते केलहुँ आओर जतेक नहि भेल से हमसब बेसी पानि हमसब नहि फेकलहुँ पानि हमसब नहि अथी केलहुँ जल्दीसँ धेलहुँ ओरियाके केलहुँ बहुत हमरा सबके पानिके दिक्कत रहे बहुत पानिसँ हमसब बहुत तकलीफ कटलहुँ पानिके ओइके लअ कऽ हमरा सबके पानि जे आब अबैेए तऽ हमसब बहुत ओरियान कऽके करै छी बहुत अबे छी बैसाखमे से ओ तारा चण्ठ रौद रहै छलै कऽल सुखा गेलै इनार सुखा गेल पोखरि सुखा गेल मोटर चलेलहुँ ओहूमे पानि नहि देलक ओहो सुखा गेल ततेक हमरा सबके दिक्कत होवै नल जलमे पानि देलक ओहो नहि दिअ टाइमपर कखनो कुटाइमपर दिये कखनो नहि दिये कखनो दिये कखनो नहि दिये ओसँ हमरा सबके बहुत दिक्कत रहै लेकिन जहन आब अथी मास आ से लरम मास आयल अखन आब तऽ पानि कनी अगहन पूसमे पानि होइ लागल हँ तहन आब पानिके हमसब खूब बचत कऽके खूब बचाकऽ कऽ रखै छी पानिके झाँपिके रखै छी खाना बनबै छी आओर पानिके बर्तन धोलहुँ नहेलहुँ पानिके तऽ जे पानि बचल ओकरा झाँपिके धऽ देलहुँ फेर दोसर बेर बर्तन मँजलहुँ भानसे केलहुँ कपड़े लत्ता खीचलहुँ धिया पूताके तऽ फेर ई मे लगा लेलहुँ ओ पानि बहुत हमरा सबके पानिसँ अथी छलै हँ पानिके बहुत हमसब दिक्कत कटलहुँ आब हमसब पानिके से बहुत सुखी छी पानिसँ हमसब धरे धेने छी धरे छलहुँ हँ लेकिन हमसब बहुत पानिसँ बहुत दिक्कत कटने रही बहुत पानि नहि कतौ पानि बगैर रौदमे एकदम चण्ठ रौद रहै आओर तहन पानि पकैए हाथ पयर पकैए चलै छलहुँ हँ तऽ ततेक हमरा सबके दिक्कत रहै जे होइ ने फेर दोसर दुनिआ हैत आओर पानिके दर्शन करब आओर पानि देखब एतेक हमसब रही अथी भेल से लेकिन आब कनी एखन बह मोन अय बढ़िआँ पानि अइ तऽ ठण्ढ़ा मासो अइ आओर पानियो अइ तऽ पानिके हमसब बहुत बचत कऽके रखै छी बहुत हमसब बचबै छी धिया पूताके कहै छियै नहि फेकै लए पानि जादे बाल्टिनमे कऽ पानि धरू झाँपिके राखू सूपसँ झाँपू आओर ओकरा कपड़ासँ झाँपू एगो साफसँ आओर ओइ पानि लअके भानस करू ओइ पानि लअके नहाउ धिया पूताके अथी करू आओर कलमेसँ अपन कलमे पानि दैये तऽ चलाके पीबू हमसब बहुत करै छी बहुत अथी सब करै छी आब